हमरासुनी बहुत सारा वैज्ञानिकके बारेमे पढ़लौ छी गणितज्ञर बारेमे पढ़लए छी जे सुनी विज्ञान खोज करलकै गणितज्ञमे बहुत सारा एहनो सङ्ख्या जीरो खोज करलैत ओकरो बारेमे पढ़लए छियै जेनाकि आर्यभट्ट होलय ओ शून्यर खोज करको छै आइ शून्यसँ हमरा बहुत सारा अइसनो हिसाब बनाबैत छियै जे जेकि हमरा आज आर्यभट्ट अगर शून्यर खोज नहि करतियै तऽ बहुत दिक्कत होतियै बहुत सारा एहनो चीज छियै जेना शून्य होलय एक होलय दू होलय एहना बहुत सारा सङ्ख्या छै जकरा बारेमे अगर हमरा जानकारी नहि रहतियै हम आज मैथ नहि बना सकतियै आओर अगर मैथ नहि रहतियै तऽ आदमी आदमीर जे दिनचर्या रहतियै बहुत ही सही नहि रहतियै ओ सही तरीकासँ कोइ भी चीजके नहि गिनए सकतियै नाही बताबए सकतियै केतना छै केतना है मतलब एरए मात्रा केतना छै या आओर भी कुछ हमरा सङ्ख्याके ज्ञानसँ ही हम एकरा आँका गिनय सकैत छियै आँकड़ा लगाबए सकैत छियै अगर सङ्ख्याके ज्ञान न रहतियै त एसनी चीज हमे नहि कर सकतियै इसीलिए संख्यार ज्ञान होना बहुत जरुरी छै महान वैज्ञानिक छै हमरा आर्यभट्ट जे शून्यर खोज केलकय अगर ओकरो शून्यर खोज नहि होतियै बहुत सारार जे काम छै नहि होबय सकतियै